आबाद मावनाया आबुं महरै बोथोरनि सायाव सोनारो मानो होनोब्ला जों आबादखौ बोथोर लायै बोथोरसो मावो जाय बोथोराव जों आबादखौ मावो बे बोथोरजों गोरोबोब्ला जोंनि आबादा जोबोरैनो मोजां जायो आरो गोबां आबाद मोननो हायो मोनसे बोथोरनि आबादखौ जों गुबुन मोनसे बोथोराव मावोब्ला बे आबादा जोंनो मोजां माइ होनाय नङा मानो होनोब्ला जों बोथोर लानानैसो आबादखौ मावोब्ला जों आबादफोरखौ मोजां रोखोमै मोननो हायो बेनिखायनो बेबादि रिस्क खौ आं लानो हाया मानो होनोब्ला जों आबादखौ बोथोर लानानै मावोब्लासो जों आबादखौ मोननो हाखायो आंनो बे मोनसे बाथ्राया थुलुंगा होयोदि जों बोथोर लानानै आबाद मावलाङोब्लासो जोङो आबादफोरखौ मोननो हायो आरो जों गुबुन बोथोराव गुबुन आबादखौ मावोब्ला जों मोननो हानाय नङा बोथोर लानानै बोथोर जों आबाद मावोब्लासो जों आबादफोरखौ मोननो हायो बे बाथ्राया आंखौ थुलुंगा होयो आबादा गाज्रि जायोब्ला आंनि मोनसे गुबुन राहाया जाबाय फालांगि खालामनाय आं आबादनि अनगायै गाज्रि जायोब्ला आबादखौ एसे एंगारनानै आङो फालांगि खालामनानै आं न'खरखौ खुंगोन बेनो आंनि मोनसे गुबुन राहा